नेईं कोई चैलेंजिंस असें जेह्के साढ़े डांनसर्स न उ'नेंगी कोई बी चैलेंजिंस गी फेस करने दी कोई जरूरत नेईं पौंदी अजकल डैबल्पमैंट बड़ी गै होई दी ऐ ते जम्मू दे लोक बड़े जेह्ड़े अग्गें बड़ी चढ़ियै जेह्के हैन डांसिंग कमुनियटी च स्पोर्ट इ'यां बधी चढियै हिस्सा ले दे न ते इ'नेंगी कोई बी प्राबल्म नेईं गै होंदी कन्नै गै अजकल रिसोर्सिज कोचिंग ते स्पोर्टस सारी उधमपूर डिस्टिक च एवेलेबल न तां करियै अस आखी सकने पर इ'यां अस आखगे जि'यां कोई रूरल एरिया होई गेआ जि'यां जि'यां आक्खी सकने रामनगर दे बड़े पिछड़े गे इलाके उत्थै इ'यां पेई सकदी जरूरत ते जे गल्ल करगे जम्मू कश्मीर च सीटिज दी उत्थै कोई बी लोक जेह्के हैन रिसेर्सिज दे बगैर नेईं रौंह्दे ते कोचिंग बी व्यवाह्रक तौर पर असेंगी मिली जंदी ते स्पोर्टस च जम्मू कश्मीर दे लोक काफी हैन ते हां